भारतीय कलाकारमे तीन प्रकारके कलाकार हइ जे बॉलीवुड हइ टोलीवुड हइ आओर किछु साउथके भी हइ सबसे बड़का बॉलीवुडमे खराबी ई हइ कि ओ ने एतना गन्दा माहौल कऽ देले हइ समाजके जे मतलब काफी निंदनीय हइ आब बताउ कि बॉलीवुडमे हाफ शोर्ट पहनना मतलब ब्रा पहनना कछिआ पहनना ई सब कहाँ से जायज हइ बतैयौ ओकरा चलते हमरा समाजके बेटी ई सब पर काफी गन्दा असर पड़ि रहल हइ ओहिमे खान परिवार जे छथि शाहरूख खान सलमान खान आमिर खान चलू किछु हद तक सलमान खान अच्छा हइ जे किछु भारतके लेल किछु अच्छा कर रहल छथि ओ ओपेनली सम्मान नहि देखाबैत छथि लेकिन ई सब खानके फिल्म बॉलीवुडके गन्दा दोहरा चरित्र ई सब काफी हमरा सबकेँ समाजके बहु बेटीके मतलब प्रति बहुत गन्दा ई प्रभाव अछि हमरा सबकेँ एगदम शुद्ध साफ मतलब साफ सुथरा कल्चरके फिल्म चाहैत रहै जेकि बॉलीवुड काफी गन्दा ओकरा बना देलक बॉलीवुड हमरा हिसाब से तऽ ओकरा बन्द ही कर देबेके चाही जे सरकार से हम विनती करैत छी कि बॉलीवुड के अभद्र सीन काफी घिनौना मतलब किसिङ्ग सीन किछु अइसन घिनौना हगिङ्ग सीन ई सब ने हटा देबेके चाही कि बॉलीवुड